हेल्ल' औ औ सोरमोनलाय

आस्सा माबा खारनमोन नामा सार आंनि जायगाया दिपर बिलनि औ औ सार मोनो सार मोनो बाब बुहुट नानि जायगा होनब्ला बेयाव मोनसे जायगा दं बेयाव नाफोरखौ गोबां रोखोमनि मोननो हायो बेबायदिनो खुसिया बामि बे लकेल नाफोरखौ फ्रायानो मोन्नाय जायो आरो हाबनायाथ' जोंनि मोनसे ना मोनग्रा जायगानि हिसाबै जोंनि राहा लामा थांनानै थानाय जानाय लोंनाय बेफोराव जों सोनारनानै थायो आरो जों हमो मोनो बेफोरजों फान्नानै जों न'खर सोलिनायाव अनेक मोजां हेफाजाब जायो सार बेफोरनि गेजेरजों हा नानि दामाथ' मोजाङानो मोजां मोननो हायो ओरैनो बाजारफ्राव बिदिनो केजिआव मुथा मुथि बामिफोरा दा टिनस' गाहामाव गोग्लैयो आरो खुसियाफ्राथ' दामानो बेफोरबायदिनो मोजां ना हिसाबै मोजां दामखौ मोन्नो हायो आरो बे जोंनि लकेल बांसिन बे लकेल बाजारावनो फान्नाय जायो सार औ औ औ सार जों फ्राय फ्राइयानो बेफोराव सोनारनानै थानाया फ्राय बेजोंनो होनजायो आरो आरो बाखि बेलेक खामानिथ' दंब्लाबो औ औ सार औ सार दे दे दे दे मोजां बेफोर बायदि खबरखौ सोंनानै सोंहरनायनि थाखाय जों नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे दे हामबायसै दे